बहुत सारा एहन शहर हइ जहाँ पुस्तकालयके बेबस्था कएल गेल अछि जहाँ हमसब घुमै कभी कभी जाइ छी बाहर तब पुस्तकालयमे जरूर एकबार घुमे जाइ छी आओर रङ्गबिरङ्गके किताब ओहिमे रहै छै इतिहासके लऽ कऽ बहुत सारा एहन बात जे हमसबके जानकारी नहि अछि ओ सबके बारेमे वर्णन कएले रहैत अछि वएहसब हमसब पढ़ली जे हमरा सबके दिलचस्पी रहैत अछि ओहि सबमे पढ़ै छी हमनी सबके क्षेत्रमे तऽ ओहन पुस्तकालय नहि हइ जकरा कारण हमसब ओहिसब चीजके लाभ नहि उठैली लेकिन कभी कभी हमसब जे बाहर घुमै जाइ छी तऽ जेनाकि हमरा सबके रीडिङ्गके अथी हइ आदत हइ तऽ किछु किताब एहन जे अपना घरमे छोट पुस्तकालयके रूपमे बनाकऽ रखले छी जँ समय मिलैए तऽ ओहिमे जाकऽ पुस्तकालयमे घरमे जे बनल हइ ओहिमे बैठिकऽ हमसब पढ़ली तनिका देर पढ़ली किताब उताब ओहिमे रामायण भऽ गेल महाभारत भऽ गेल गीता हो गेल जकरा बारेमे गीतामे बहुत सारा एहन ज्ञान हइ महाभारतमे जे गीता भेल रहै ओहिमे पढ़ली बहुत अच्छा पवित्र ग्रन्थ हमनी सब सनातन सबके बहुत एहन धर्मसँ जुड़ल बहुत सारा एहन बात हइ जे जीवनके अहाँके परिवर्तित करि देत आओर तऽ इएह सब लेकिन हमनी सबके क्षेत्रमे ओहन अभी तऽ कोनो पुस्तकालय नहि अछि सरकार हमनी सबके पुस्तकालयके बेबस्था कराबैके लेल योजना निकाललथिन हँ आब देखू कबले बनैत अछि लेकिन अभी तऽ फिलहाल हमसब बाहर घुमै गेली तऽ पुस्तकालयके लाभ उठा पएली आओर नहि तऽ वएह जे घरमे किछु किताब जे रखल हइ ओहिसँ हमसब पढ़िके आओर मतलब पुस्तकालयके लाभ उठबैत अछि पुस्तकालय घरमे तऽ ओतना व्यक्तिगत नहि अछि सार्वजनिके अछि जे घरमे जे भी आदमीसब रहैत अछि वएह सब पढ़ै छथिन जकरा टाइम मिलल ओ आकऽ आधा घण्टा एक घण्टा दू घण्टा जे भी जिनकर जितना टाइम मिलल ओतना पढ़ै छथिन